आंनि बायदिब्लाथ' मानसिया मोजां फरायनाय जाब्ला नेम खान्थिजों सोलिनाया मोजां आखुनि जायो मानोना जों फरायनायाव गोबां गियान मोनो नालाय जे बेवहाय फरायनायखौ जों मानो फरायो होनोब्ला जों माखासे गियान सोलोंनो फरायो आरो जों बांसिनआनो बिजाबफोर लिरनायाव मिथियो जे जे माखासे मोजां आखुनि मानसि जानोब्ला माबायदि नेम खान्थिजों सोलिनांगौ बेफोरखौ जोङो बिजाब फरायनायनि गेजेरजों मिथिनो हायो आरो